करंटली आमी गोंयचो एज्युकेशन सॅकटर जर पळयलो जाल्यार गवर्मेंट सगळे चडशे जायतेच चॅपटर्स काडीत वयता टेंथाचे बोर्डांतले बीन जे फुडें भुरग्यांक खूब गरज आसता बिकॉज तेंच बॅसिक्स आसता आनी जर आमी मराठी लॅंग्वेज बीन पळयलीं जाल्यार आतां चडशे इंग्लिश मिडियम्सूच स्कूल्स आसता मराठी मिडियम स्कुलां बीन खूब कमी जालां आनी लोक खूब प्रोमोट करतात गोवा बोर्ड सोडून सी बी एस सी आय सी एस इ त्या बोर्डांक आपल्या भुरग्यांक घालता सो आमच्या गोवा बोर्डचो स्टॅट बोर्डाचें खंय तरी स्टेंडर्ड डावन जाला आनी ताची अस्तित्व राखपाची गरज आसा